हमें यूट्यूब चैनल हम बहुत से यूट्यूब चैनल देखते हैं बहुत उसमें बहुत ज़्यादा डांसिंग वाली वीडियोज़ आती हैं और वह डांसिंग जो होती है वह ठीक ठाक होती है लेकिन वो वीडियो वो डांसिंग वीडियो जो होती है वो पारम्परिक डांस बिल्कुल नहीं दिखाते हैं वह अलग अलग डांस दिखाते हैं पारम्परिक डांस बिल्कुल नहीं होते हैं वो वे बहुत बहुत अजीब से डांस होते हैं यूट्यूब चैनल में हम बहुत सारे टी वी शो भी देखते हैं बहुत सारे हम बहुत सारे टी वी शो यूट्यूब चैनल में देखते हैं जो काफ़ी मनोरंजक होते हैं हमें काफ़ी यूट्यूब चैनल देखना पसंद होता है हमें सबसे ज़्यादा डांसिंग डांसिंग टी वी शो देखना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है लेकिन जो डांसिंग यूट्यूब चैनल होते हैं उसमें जो वीडियो होते हैं वह पारम्परिक डांस बिल्कुल नहीं दिखाते हैं हमें ज़्यादातर पारम्परिक डांस देखना चाहिए पर पारम्परिक डांस की वीडियोज़ जो होती हैं वे बहुत ही कम होती हैं आज कल पारम्परिक डांस कोई भी ज़्यादा करना पसंद नहीं करता वह दूसरे डांस करना पसंद करते हैं बैली डांस और और दूसरे दूसरे डांस दिखाते हैं करते हैं पर हमें सबसे ज़्यादा पारम्परिक डांस देखना चाहिए हम बहुत सारे टी वी शो देखते हैं जैसे कि मन सुदंर मन अति सुंदर ये सब टी वी शो हम देखना पसंद करते हैं वह बहुत मनोरंजक होते हैं